आंथ' दंफाङाव गायो गायनायालाय दंफां गायनायाव जों हा हुखो नायग्रोयो हाखो नायनानै मा दंफां जाथावना बेखो गायो दंफां गायखांनानै जों आरो हाग्रा हुग्रा साफा खालामो साफा खालामखांनानै जों बायदिसिना बेरा सेरा होनानै जों जत्न लायो गय गायनाय दंफां गायनाय आरो जों फुल बायदिसिना गायो जोङो हासार मिक्सार खालामनानै दाबाव जों गायो जों दाबाव गायनानै जों बिबार बारहोयो बारहोनानै जोङो साफा खालामनानै जों समायना महर जों खालामो जों खिथि आबाद मावनो मोजां मोनग्राखायनो जोङो माइ गायो आरो गय गायो गय बागान दङ गयखो जोङो फिथाइ माबानानै हाखो साफा खालामनानै जुगायो गय जुगायनाय गायो गायनानै जोङो मथामथि सय बोसोर बा सात बोसोरनि उनावहा जोङो फसलखो मोनो जों फिथाइ मोनो

जोंहा खिथि मावनोब्ला जों दंफां गायनोब्ला हाखौ जोङो नायग्रोयो हाया माबायदि बिनि सायावहा जोङो दंफांखौ मा दंफां गायब्ला जायो जोङो बेखौ नायनानै गायनाय जायो दा जों आरो बिनि सायावहा बायदिसिना एम्फौ एनला आक्रमन खालामोब्ला जोङो एसेब्लाबो नार्सारिफ्राव मुलि बायदिसिना लाबोनानै जोङो सारो जों मोजां खालामनानै जोंनि खिथिखो जोङो फसलखो दैखाङो जों आरो बेल' नङा जोङो न' बां गासै एन्जर बायदिसिना माबा माबि बेमा सोंलानायफोरखौ जोङो साफा खालामनानै जोङो गावनि न'खौ जत्न लानानै जोङो जोंनि जिउखौबो खुंलांनाय जायो जोंहा बेमार आजारनिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो साब सिखोन बा जानाय लोंनायजों गासैखोबो मोजां जों खालामनानै जोङो जायो लोङो दा बिनि सायावबो जोंहा मिथिंगायारि बारहावानि मोजांनि थाखाय जोङो दंफां लाइफां न' सेर सेर गायनानै लायो फुल दंफां बायदिसिना दा जों बेबायदिनो गायलु गायला गायनानै जों दंफां बायदिसिना जों जत्न लानानै जोंनि जानाय लोंनाय आरो थानाय उन्दुनाय बारहावा बायदिसिनाखो जोङो मोजां नागिरनानै जोङो गावनि जिउआव खुंलांनो गोनां जायो दा जोंनि गेजेराव खिथि मावनानै माइ आबाद बा बायदिसिना आबाद मावनानै जोङो मोजां रोखोमै फसल दैखांनो जोङो रोङाब्लाबो जोङो गाङ'लिया जानानै जों बिदिनो गायो फुयो आबाद मावो बायदिसिना आबाद मावनानै जोङो जोंनि जिउखो खुंलांनो गोनां जायो जों खुङो दा जोंनि गेजेराव जों आबादनिफ्रायनो जोङो आदार बाहायनानै जोङो जिउखौ खुङो